पिछले दस दिनों में मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा जो कि वो बिवो कम्पनी का है यह मोबाइल बहुत ही प्यारा है इसका कैमरा एक सौ आठ मेगापिक्सल का है स्टोरेज की बात करी जाए तो इसकी स्टोरेज आठ दशमलव एक सौ अट्ठाईस जी बी की है यह फ़ोन चलने में बहुत ही स्मूथ है अगर इसे हाथ में पकड़ते हैं तो बड़ा ही हल्का बहुत प्यारा फ़ोन है और यह फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है